मैं अजमेर से बोल रही हूँ हाँ मुझे घूमने जाना है ओम कालेश्वर मंदिर तो आप मुझे बता सकते हो इसका किराया और पेमेंट कितना होगा हाँ तो मुझे बुलेरो चाहिए तो हम सात जने हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं वो घूमने जाने वाले हैं सात जने ही जाएंगे हाँ दो बड़े बड़े हैं और पाँच पाँच बच्चे हैं तो आपको मैं पेमेंट कल कर सकती हूँ नहीं पेमेंट तेरह हजार कर सकती हूँ क्या फिर चौदह हजार चौदह ठीक है चौदह नहीं चौदह आप मैंने तो उसमें ए सी लगेगी तो हमें बहुत सारे जगह जाना है आप कम करोगे तो हम और ज़्यादा जगह और जा सकते हैं आपके साथ सुविधा तो आप पूरी दोगे फिर भी आप चौदह हजार में डन करो ना हमें बस और और जगह जाना है बहुत जगह वहाँ कहाँ कहाँ घूमाओगे और आप हाँ दो दिन

हमें परसों जाना है बीस तारीख को

तो ड्राइवर कौन आप ही हो क्या ड्राइवर कैसा है नशा पता तो नहीं करता है हाँ अच्छा है नया तो नहीं है हमें हमें सुरक्षापूर्वक तो ले जाएंगे ना और हमें और जगह पर घूमना है तो आप अपने हिसाब से घूमा सकते हो हमें जी जी तो आप कब आओगे तो और आप हमें न ओम जाना है और माँ का हमें परशुराम महादेव भी जाना है तो ठीक है हाँ तो ठीक है आप आ जाना अजमेर गीता भवन हाँ ठीक है